आर्ट और क्राफ्ट मतलव कि मिगी आर्ट बिच्च बड़ा गै इंट्रस्ट ऐ जियां पैह्लैं स्कूल जाना अलग अलग अलग अलग आर्ट करने मतलव कि अज्ज कल ते ऑनलाइन बौह्त चली पेदे नै पैह्लें खुद हत्थें कन्नै करदे हे खुद हत्थें कन्नै बनाना कोई आर्ट बिच्च ट्री बनाई ओड़ेआ केई अलग अलग बनाई ओड़े केलें आह्ला बनाई ओड़ेआ अम्ब और सेब बड़े बूह्टे अलग अलग बूहेॅटे होंदे नै अलग अलग तरीके दे आर्ट होंदे नै अलग अलग पुल्ल बनाने एह् बनाने बो बनाना बड़े अलग अलग तरीके कन्नै बनाए दे न असैं आर्ट और क्राफ्ट लेकिन में अपनें हत्था दी आर्ट बड़ी ऐ आर्ट चार्ट पर बनाईयै लेई गे स्कूल एह् घर बो घर पैह्लैं ते अज्ज कल ते सिध्दा ड्रैक्ट कम्म करदे नै कि ऑनलाईन कड्ड दे ते चल देई ओड़ स्कूल पैह्लैं खुद हत्थैं कन्नै गै बनांदे हे पैह्लैं इन्ने कल्लर कुल्लर बी कुत्थें हे लेकिन हत्थें कन्नैं गै मतलव जिन्नें बारी आर्ट अजैं बी मिगी चार्ट में हत्था कन्नै खुद खुद में अपनें हत्था कन्नै आर्ट बनांमां फिर लेआं फिर स्कूल केह् बोलदे नै शैल गल्त में बड़े जादा आर्ट कीते दे नै इन्ने जादा आर्ट बनाए दे नै आर्ट क्राफ्ट कटिंग कोई एह् चीज़ कटिंग अज्ज कल चांर्टें दी बी कटिंग होंदी अलग अलग पेज़ गी इयां कर इयां कट्ट एह् चीज़ एह् शेप बनी जानी ऐ इयां कट्ट ओह् बनी जाना ऐ ओह् खुद आर्ट खुद आर्ट करियै खुद आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट खुद गै में चार्ट बनाईयै कालेज़ लेते दे नै स्कूल लेते नै स्कूल टाईम अज्ज कल ते आनलाईन सिस्टम ऐ कम्म ऐं पैह्लैं ऑनलाईन कम्म कुत्थें होंदा हा इन्ना पैह्लैं खुद गै अपनें हत्थैं कन्नै बनानी पैह्लै जमानै बिच्च लोग बड़े बड़े हत्थैं कन्नै कढ़ाइयां कड्ढ जे कड्ढ बो कड्ढ पैह्लें जनानियें कढ़ाइयां कड्ढनियां दिल बना एह् कर अलग अलग ओह् बना कबूतर बना तोते बना एह् कर बो कर आर्ट क्राफ्ट बिच्च इंट्रस्ट नेंई हा ते में आपैं हत्थें दी पेंटिंग बिच्च बड़ा शौंक ऐ बड़ें घरें एह्कड़ा बूह्दा बना एह्कड़ा बना कटिंग कर ओह्दी ओह्दे शैल मतलव कि पेंटिंग ड्राईंग कर फिर आर्ट कर फिर कट्टियै उसी इत्थें ला एह् चीज़ इत्थें करनी ऐ ओह् चीज़ उत्थें करनी ऐ में बड़ा कुश मतलव बड़ा अज़ें बी करनी होन्नी आं अज़ें बी कालेज़ जन्नी आं अजैं बी में लेईयै जन्नियां आर्ट करियै खुध्द आर्ट करनां खुद एह् करनां बो करनां खुद कट्टियै एह् चीज़ इत्थें लानी एह् फुल्ल कट्टियै इत्थें लाना एह् चीज़ एह्कड़ा आर्ट कर ओह् आर्ट दिक्खना एह् एह् आर्ट बनाना एह्कड़ा फुल्ल बनाना ओह्कड़ा फुल्ल बनाना कोई ट्री बनाना कुश बनाना कोई अलग अलग ट्री बनाने अलग अलग फुल्ल बनाने अलग अलग बूह्टे बनाने घा बना एह् कर बो कर अज्ज कल दा बड़ा सिस्टम ऐ पैह्लैं जनानियां ते हत्थें पर गै कढ़ाई कड्ढने एह् करना बो करनां हत्थें आह्ला गै कम्म हा आर्ट पिक्चरां बनानियां जे कर बो कर अज्ज कल ञ्याने घट्ट इंट्रस्ट पेंट पूटिंग बिच्च घट्ट इंट्रस्ट दिंदे नै लेकिन मिगी बड़ा चाह् हा आर्ट और क्राफ्ट करनें दा अज़े बी करनी आं अज़ें बी चार्ट उप्पर एह् कनेहा बनाई आर्ट करियै एह्कड़ा ट्री बना अज़ें बी में कालेज़ लेनी होनी आं क्योंकि मनदे ते हैन कालेज़ आह्ले तूं एह्कड़ा चार्ट बनाना एह्कड़ा बनाना अज्ज बी बनाईयै आई में स्वच्छतां आह्ला चार्ट खुद उत्थें बूह्टे लाए निक्की निक्की कटिंग करियै लाए शेप बनाई कुसे दी बर्थडे उप्पर में कार्ड़ बनाईयै दिन्नी होनी खुद अपनें आर्ट दा खुद आर्ट बनाना खुद देनां उनेंगी अपनी स्हेलियें गी बड़ा कार्ड कूर्ड दिन्नी होन्नी आं में स्कूला च खुद आर्ट बनानी होनी कट्टिंग बी करी लैन्नी होनीं बनाई बी लैन्नी होनी ऐ इक दुऐ गी दिन्नी बी होनी ऐ बड़ा चा ऐ मतलव कि इक दुए गी एह् चीजां देनें दा जादा घर गै दिन्नी होनी आं बाह्र घट्ट गै दिन्नी होनी आं लेकिन दिन्नी जरूर होनी होनी आं बड़ा चा ऐ मिगी कटिंग करियै चार्ट बनाने दा करियै ओह् करनां पेंटिंग करनी कल्लर करनें उसी एह्कड़े कल्लर करनें शेडिंग करनी ब्लैक शेडिंग कुश करनी गै करनी उसी ओह् करना एह् कर बो कर बड़ा शौंक ऐ बैसे आर्ट क्राफ्ट करनें दा करनें होनी आं कुसै मौकै एह् नी भला हर बारी शैल बनदी कुसै मौकै नेंई बी शैल बनदी लेकिन हैल्प मतलव कि कल्ली गै लग्गी रौंह्नी रौह्नी सिर पानी देईयै एह् चीज़ करनीं गै करनी ऐ जेह्ड़ी चीज़ नेंई पता चलै पुच्छी लैनी कुड़ी होऐ कन्नै जे कर बो कर यूटयूब आह्ले बी दस्सी गा ओड़दे नै कियां आर्ट करनां कियां ओह् करनां कियां कटिंग करनी कोह्दोे कन्नै केह् चीज़ बनदी ऐ कोह्दे कन्नै केह् केह्दे कन्नै केह् बनदा अज्ज कल बड़ा किश बनादे नै एह्कड़ा आर्ट कर में जादा पेट बूह्टे बाह्टे गै करनी आं बूह्टे फुल्ल फल्ल बनाई ले बिच्च कन्नै ते फिर कलरिंग बी करी लैन्नी होनी आं कुसे मौके बड़ी कोई बड़ी पसंद करदा कोई नेंई पसंद करदा चल मन होंदा कि एह् पसंद बंदे गी एह् पसंद ऐ लेकिन बनानी जरूर होनी गै होनी आं करनां है गै है ऐ आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट बैसे कुश आर्ट अपनें घर बी बनाई लैन्नी होनी जादा ते नी लान्नी होनी अपनें घर बी फुल्ल फल्ल ढंगे दे गै होंदे नै आर्ट करी करी खुध गै लेकिन कीते दा ऐ